ओ ओंख्रि संनायनि आरो बेदर आरि संनायनि ओ दाथ' माबायाव बिजाब इरिआवथ' नाया जिखुनु गोसोजों सङो आरो माबाया एन्जर बेदरा मायाव गोथाव जायो खोथानोसै आरो ओ एन्जर बेदरा सावबाय सावनानै बिदिनो खायफा बिगुर खुयो खायफा बिगुर खुवा आरो एन्जर बेदरखौ ओमफ्राइ बिदिनो सावनानै सुनानै संबाय आरो संनानै माजों गोथाव मोनो आङो ओरैबायदि होन्नानै गोथाव मोनो आरो ओं अन्थाइ बाजाब बेदरखौ एवबाय एवनानै सामब्राम बानलु होन्नानै एवग्रोबाय एवनानै मोजाङै एवनानै खोबहाब खोबहाब एवबाय एवनानै मस्ला मस्लि देबाय सामब्राम गुफुर आरि हायजें एरि होजोब नांगौ बेदराव होग्रा मस्लाखौ होनांगौ ओमफ्राइयो मुला बेदरखौ बेदर बायदि गथा गथा हानांगौ आरो गथा गथा हानानै बेखौबो सुनानै बेदरजों दसे एवफानांगौ आरो बेदरखौ सिगां एवग्रोनांगौ ओमफ्राइ बिखौ दसे एवग्रोनानै मुला बेदरखौ होदो आरो होन्नानै खोबहाबदो खोबहाबनानै आरो बिदिनो सङै सङै संनानै खोबहाबलाय एवलाय एवबाय थादो संख्रि फानलुआथ' होखानांगौ जाहैबाय ओंख्रि हिसाबै ओमफायो उनाव हाय अन्थाइ बाजाब खादो आरो नोङो खानानै मोजां सुदो सुनानै फिसा फिसा हाफ्लेदो आरो अन्थाइ बाजाबखौ अन्थाइ बाजाबखौ हफ्लेनानै एसे बेदरजों मुलाजों एसे दसे गोबाव एवनांगौ आरो दसे गोबाव एवनानै उनाव हाय एसे दैखौ माबा खांनानै अन्थाइ बाजाबखौ होसन नांगौ होसननानै खोबहाब खोबहाब एवबाय खोबहाब खोबहाब एवनानै एवबानो मालाय गोथाव मोदोम बोबाय आरो अन्थाइ बाजाब ओमफ्राइ मुला बेदर ओमफ्राइ एन्जर बेदर गोथाव जायो आरो आमफ्राय मोनसे आयथेमा माबा आरो सबायाबो गोथाव सबायाथ' जेबो लेखा बिजाब इरियाव नायनां खाया सबायखौ एवबाय एवनानै ओह बिदिनो खामफ्लाय इरिफ्राव हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै आरो उवालाव खुरबाव लायनांगौ आरो जोंना बे गोसोम गोसोम खलथाखौ खारहो जोबनांगौ खारहो जोबबाथाय खुनायावनो खारयो मालाय ओमफ्राइ जावदो जावनानै मालाय गोसोम गोसोमा खारबाय गुफुरा थाबाय ओमफ्राइ बेखौबो सुनानै रुदो आरो नों रुनानै रुनानै दोनदो आराम जाबाय आरो नों एखस्रा रुबाबो जाबाय आरो नों सबायजों खनसेनो रुफाबाबो जाबाय आरो खायफाथ' खुखाराव रुग्रोयो खायफा आरो खुखाराव रुग्रोबाय खायफा साम'खौ ओरैबादि खालामग्रोयो आरो साम'खौ दानबाय दाननानै बै साम'नि दाखोना बेखौ बख'बाय बख'नानै थिगसे फुबाय आरो साम'खौ मैला खारहो नांगौआ गोसोम गोसोम सानि गोसोम गोसोम खारहो नांगौआ माबा जाबाय आरो लेबु गोखैसो फुनांगौ थिगसे थौवाव बेखौ बेजों फुनानै गोजों जाबाय ओमफाय गोजों जानानै बेखौ माबादो सुखांदो मोजां सुनानै सारायफ्राव नङाबा थौफ्राव एवदो आरो सामब्राम बानलु होन्नानै मोजां एवनानै एवदो एवनानै गावनि दैखौ रानहोदो राननानै सोरबा सोरबा कुखाराव रुग्रोयो सोरबा सोरबा ज' रुयो आरो साम'जों सबायजों सोरबा ज' रुबाय सोरबा खुखारआव एकस्रा रुबाय आरो बिदि रुनाया गाव गाबागाव गोसोसैसो आरो नों बोरै आइथेम खालामो जाहैबाय आरो फाय मस्ला मस्लिआथ' होखानांगौ साम'नि गोथाव जानांगौ बे साम'नि गन्धआबो खारनांगौ नालाय जाब्रां जुब्रां माबा माबि मस्ला बिदिनो गरम मस्लानो हायजें सामब्राम गुफुर होजोब नांगौ आरो साम'आवबो बेखौ होजोब नानै आमफ्रायो खोबहाबनानै दोनबाय मालाय गावनो गोथाव जाबो खाबाय आरो गोथाव जाबोगोन गोदौ थिकसे गोदौ होखानांगौ बेयाव मा होनांगौ मोनहां मोनहां बा गंगार दुनदियाखौ खादो खानानै मोजां सुनानै मोनहां मोनहांबा गंगार दुनदियाखौ होदो आरो होनबानो गोथाव जाहैबाय आरो गोथाव जाबाय आरो गंगार दुनदिया होबानो ओंख्रिया सबाइजों गोथाव जाबाय गोथाव जायो ओमफ्रायो बिदिनो गाव गाबागाव जेरै मेरै सङो आरो गाव गाबागाव आदिया गोथावआ ओमफाय माबा मोनसे दं आरो आरो मा होनो अमा बेदर अमा बेदरखौबो खायफा बायना लाबोनानै गोदानानै खायफा रुख'नानै जायो खायफा रुख'वा रुख'बा एसे साबसिन मोनजायो आरो रुख'बाय रुख'नानै बिदिनो सामब्राम बानलु होखानांगौ बिदिनो होबाय संबाय संनानै ओमफाय सोरबा सोरबा माबा होयो आरो मा होनो आंथ' नोरसिं बिलाइजों अमा बेदरजों संनायखौ गोथाव मोदोमनाय मोनो आरो मानसिफोरासो जानो सुखुयो ना सुखुवाथाय गोथाव मोनो आरो नोरसिं बिलाइजों अमा बेदरजोंखौ आरो सामब्राम बानलु सेरबाय सेरनानै बेदरनि मस्ला मस्लि होबाय होनानै एवहाबबाय खोबहाब खोबहाब एवबाय नों आलु होबा होबायसै बाइगन होबा होबायसै बा होयाबा होयासै आरो ओरैनो फ्राय आरो ओमफाय बिदिनो गंगार दुनदिया होबा होबाय आर दुनदिया मोनसे दं बेखौबो होबा होबाय आरो दा बायदियावथ' गंगार दुनदियासो साबसिन मोदोमसै गंगार दुनदिया ओमफायो नोरसिं बिलायखौ नों होफानो हाबाय आरो नोरसिं बिलाइजों अमा बेदरजों गोथाव जायो आरो मोदोमो मोनसिफ्रा गोथाव मोनो ना मोना आरो बेनोसै आरो आंहाथ' बिदिनो जेरै गोथाव मोनो बिदिनो न'आव आइथेम खालामनानै सङो आरो गोथाव मोननायखौ आरो सङो आरो ओमफ्राय